रांदियुनि जो वापारु तमामु वॾो खेत्र आहे इन जे बारे में जेकर ॻाल्हियूं ॻाल्हि कई वञे त चङियूं ॻाल्हियूं निकिरी सघनि थियूं जीअं घणेई वापारी इन्हनि सां घणेई वापारी समाज इन्हनि सां जुड़ियलु आहे जीअं ॾिठो वञे त पेशवर टोलियूं वापारी कम्यूनिटी टीवी चैनल ऐं जंहिं लाइ ॾाढो ई फ़ाइदेमंदु आहे वापारु टोलियूं पेशेवर टोलियूं जेके आहिनि उहे रांदि कंदियूं आहिनि पैसो कमाइण जे लाइ वापारी कम्यूनिटी जेका आहे इन में पैसो जाम कमायो अथईं टीवी चैनल्स में हिन मां जाम कमाईंदा आहिनि छोजो माण्हुनि खे मनोरंजन ॾियनि था माण्हू ॾिसण जे लाइ पंहिंजो टाइम ॾियनि था ऐं कंहिं टीवी चैनल्स इन मां कमाइनि था त इन सां गॾु गॾु देश जो विकास थींदो त कमु वापारी ब बि जेकर अॻियां वधंदो त देश अॻियां वधंदो